हेलो जी के बजै छी सर अपने कतऽ से बाजै छी अपने ओ कोनो न्यूज चैनल से बाजै छथिन की जी कहल जाउ सर जी निश्चित हम अपनेके बतेबै किए नहि किएकि हमरा सभकेँ बाढ़ि कोशी क्षेत्रमे पड़ै छै हमरा सभकेँ घर कोशी नदीके बीचमे यऽ दुनू बान्धके बीचमे यऽ तऽ हमरा सभकेँ प्रत्येक साल बाढ़ि आबैया ओहि बाढ़ि जब आबैया तऽ हमरा सभके गाँवमे जे मुखिया जी छै ने सर तऽ ओ बाढ़ि कहैके मतलब सरकारके एहन तरहके एगो बाढ़ि रिलीफ देने यऽ जब भी बाढ़ि आबै छै तऽ सरकार किछु हमरा सभकेँ मदद करैया छओ हजार रूपआ दऽ के लेकिन लेकिन ओहिसँ बढ़ियाँ सर जब हमरा सभके गाँवमे बाढ़ि आबैया तऽ कभी कभी तऽ कम पानी आबैया लेकिन कभी कभी एहन बाढ़ि आबैया कि सभके पेट पर लाला पड़ि जाइ छै सर बुझलियै जब बाढ़ि आएत तऽ धान जे भी फसल रहैछै नऽहमरा सभकेँ एक भी फसल नहि उगि पाबैछै आ टोटली हमलोग बाहर कऽहमरा सभ निर्भर करि जाइ छियै अभी जेना अभी जेना हमरा सभकेँ गाँवमे बाढ़ि आएल यऽ अभी तऽ अहाँके पानि कम छै लेकिन धान सभ जे रोपलकैया किसान सभ सभ धान पानि मे अभी झेल रहल छै सोचियौ हमर सभके आओर हमरा सभके कोशी नदीके बीचमे बसल छी तऽ सभके झोपड़िए वाला घर छै सर बुझलियै जब बाढ़ि आबै छै तऽ घरो कटि जाइ छै सभ अपन घर लोक उठा पुठा कऽ दोसर जगह लय जाइ छै बड़ा समस्याके हमरा सभक सामना करऽ पड़ै छै एहि सन्दर्भमे कोनो बढ़िऑं सँ पहल नहि कयल जा सकैया हुँ हुँ जी जी जी जी हुँ जी हमरा तऽ प्रत्येक साल बाढ़ि आबै छै तऽ प्रत्येक साल ई प्रयास करै छियै तऽ सुचि जिलामे सुचि माङ्गल जाइया जे के के व्यक्ति बाढ़ि सँ प्रभावित छै केकर केकर घर कटि गेलै नदी मे तऽ ओ लिस्ट बनाकऽ दै छियै तऽ सरकार हमरा सभकेॅ कते मात्र छओ हजार रूपैआ देइया ओ भी काफी वेट इन्जार करा के एहिसे कुछो नहि होवऽ वाला छै फिर भी सरकार किछु ने किछु मदद जरुर करैया हमरा सभकेँ जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल रखल जाए ठीक